گڈ آفٹر نون سر سر آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں سر آپ کے یہاں بٹ بٹر نان اور مٹن گروی ہوگی سر ایک سر تو میرا آڈر نوٹ کر لیجیے بٹر نان کر دیجیے ایک مٹن گروی فل کر دیجیے اور بریانی ایک فل کر دیجیے بریانی بریانی سر آپ کے پاس میٹھے میں کچھ ہے اچھا اچھا سر نہیں آپ اس کے ساتھ کھانے کے ساتھ میرے کھانے کے ساتھ حلوہ اور کھیر کھیر نا آپ کے پاس کھیر بھی ایڈ کر دیجیے جی جی ٹھیک جی جی جی جی ایڈریس ہے یہ میرا گلزار ہوٹل کے پاس جامع مسجد گیٹ نمبر ایک پہ کتنے دیر میں آڈر ہو جائے گا سر جی ٹھیک ہے جلدی کروا دیجیے سر کیش کر دیں گے جب ڈیلیوری بوائے آئے گا تو اسی کو دے دیں گے جی جی جی ٹھیک تھینک یو تھینک یو سو مچ جی شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹھیک ہے تھینک یو